जय झूलेलाल भैया ओ टी पी नंबर लिखो भैया मुंहिंजे ऐप मां जिथां ऐप बुक कइ आहे ओला बुक कइआहे न हुन में न जाम ट्रैफ़िक तो ॾेखारे त तव्हां हिकु दफ़ो पंहिंजी स्क्रीन ते चेक कयो न कि ट्रैफ़िक आहे छा मूंखे ना जाम तकड़ो पहुचणो आहे किथे एमरजेंसी आहे त तव्हां चेक कयो न अॻरि वाक़ई ट्रैफ़िक आहे हिन रुट ते त असां पो बे॒ई रस्ते खां हलूं जेको शॉर्टकट हुजे मूंखे थोरो अर्जेंटली पहुचणो आ अॻियां बि जाम गाॾियूं ॿीठियूं आहिनि त मूंखे लॻे तो हुन रस्ते ते ट्रैफ़िक असांखे मिलंदी ई मिलंदी त तव्हां थोरो ॾिसो अॻरि ॿियो कोइ सवलो रस्तो आहे शॉर्टकट त मूंखे तव्हां हुन रस्ते खां वठी हलो मूंखे थोरो जल्दी पहुचणो आ